मिगी इक मंचुरियन ते फ्राइड राइस चाहिदे पर मेरा जेह्ड़ा ऑर्डर ऐ ओह् घर पुजदे पुजदे ठंडा ना होई जा तुस उस्सी प्लीज नेह् तरीके कन्नै पैक करेओ की जेह्ड़ा ओह्दा कंटेनर ऐ यां फिर जेह्ड़ा ओह्दा बॉक्स ऐ जिदे च तुसैं पैक करना ऐ जेह्ड़ा तुसें ओह्दे च लफाफा यूस करना ओह् ऐसा यूस करयो कि मेरा जेह्ड़ा मेरा जेह्ड़ा खाना ऐ ओह् मेरे घर पुजदे पुजदे ठंडा ना होई जा गरम गै रवै